हांजी एह् ऐ जेह्ड़ा मेरा सोआल तुसें कीता ऐ मेरे कन्नै कि जेह्ड़े एह् कि मिकी क्लासिकल म्यूजिक पसंद ऐ जां मिगी कंटैंपरी म्जूजिक पसंद ऐ पैह्ली गल्ल में तुसें गी एह् दस्सना चाह्गी कि में तां इदे च ना अ में इसी बक्ख बक्ख नेईं दिक्खी सकदी मेरे आस्तै म्जूजिक दा मतलब म्यूजिक ऐ अ मीं नेईं पता कि क्लासिकल म्यूजिक मीं पसंद ऐ जां मिगी कंटैंप्रेरी आह्ला पसंद ऐ पर मिगी दोऐ गै पसंद न मिगी लगदा कि कंटैंप्रेरी बी साढ़ा जेह्ड़ा म्यूजिक ऐ ओह् साढ़े क्लासिक चा गै निकलै दा ऐ क्लासिक गी अस आक्खी सकने के कि साढ़ा बेस ऐ ठीक ऐ बेस ऐ पर कंटैप्रेरी म्यूजिक बी बना करदा ऐ ओह् बी बेस उप्परा निकलियै बना दा ना में मीं पूरी तरहां कन्नै में डिफ्रंशेट निं करी सकदी बट्ट मीं क्लासिकल बी पसंद ऐ ते मिगी कंटैंप्रेरी बी पसंद ऐ होर क्लासिकल च में तुसें गी इक गल्ल दस्सना चाह्गी तुसें गी दस्सना चाह्गी कि जि'यां में छोटी ही ते में बड़े गाने सुने दे डोगरी दे अपने अपने डोगरी लैंग्यूज मेरी मदर लैंग्यूज ऐ मीं बहुत पसंद ऐ होर जि'यां में लता मगेश्कर दा गाना सुनदी ही छोट्टे होंदे बड़ी अ तूं मल्ला तूं लोक भन्नन ठीकरियां ते बदाम भन्नें तूं ओह् मिगी बड़े ई पसंद ऐ जि'यां में कृशना कुमारी जी दा भाख जेह्ड़ा ऐ ओह् में सुने दा ऐ काफी बारी ओह् में बड़ा सुननी आं ओह् मीं बड़ा पसंद ऐ ते अजकल दे कंटैंप्रेरी जेह्ड़े नमें जमाने दे जेह्ड़े गाने आए न डोगरी दे हून बी साढ़े इक ऐल्बम रलीज होई ही डोगरी दी ओह् मी याद नेईं ऐ बड़ी जैदा फैम्स होई होर डोगरी बिच इक गाना चलेआ ही साढ़ा कंटैंप्रेरी मतलब कोई बड़ा क्लासिकल नेईं ही जेह्ड़ा मानसर आह्ले साढ़े रिंकू होर जेह्ड़े जिन्नै गाना गाया हा कि डोगरी ही साढ़ी पंछान ऐ ओह् मिगी इन्ना पसंद आया बट्ट मीं लगदा कि जेह्ड़ा तुं'दी तुं'दी आत्मा गी जेह्ड़ा छूई जा उ'ऐ गाना जेह्ड़ा ओह् अच्छा होंदा ऐ ठीक ऐ होर में आखना चाह्गी कि क्लासिकल म्यूजिक दी बजह् कन्नै गै कंटैंप्रेरी ऐ कंटैंप्रेरी कोई उड्डी नेईं आया पर कंटैंपरेरी क्लासिकल बेस साढ़े डोगरी साढ़ी जेह्ड़े म्यूजिक ऐ ओह्दे इक बेस पैह्ले गै साढ़े पिछले जेह्ड़े साढ़े दिग्गज रेह् दे न उ'नें पूरा प्रपेयर कीते दा ऐ होर उ'ऐ उदे बेस पर गै नमें नमें जेह्ड़े गाने बनदे न ते में दोए सुननी आं पर अगर मीं कोई पुच्छै कि इं'दे दौनें चा केह्ड़ा डिफीकल्ट ऐ ते में आखगी क्लासिकल जेह्ड़ा ओह् थोह्ड़ा करना मुश्कल ऐ कि क्लासिकल च तुसें गी प्रापर सुरें दी जेह्ड़ी ऐ नालेज होनी चाहिदी तुसें पता होंना चाहिदा कि तुहें कि'यां गाना ऐ कंटैंप्रेरी च ते अगर कुसै बंदे गी नालेज नेईं बी ऐ जे पसंद ऐ गीत ते बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह् गाई सकदा ऐ क्लासिकल च जि'यां मीं कोई क्लासिकल गाना में गाना ऐ यानी कोई कंटैंप्रेरी कोई नए दौर दा गाना गाना ऐ ते शायद में डोगरी गाना गाना होए मेरे आस्तै काफी ईजी होए बट्ट जेह्ड़ा क्लासिकल गाना ऐ उसी शायद में फालो नेईं करी पांऽ फ्हीं पसंद करने दी गल्ल ऐ तां में आखगी कि मिगी दोए बड़े पसंद न जि'यां मिगी कृष्णा कमारी जी दा अ साढ़ी डोगरी दी बड़ी गायिका होए न कृष्णा कमारी जी दा मिगी गाना जेह्ड़ा भाख दा ओह् मिगी बड़ा गै पसंद ऐ होर अगर मीं आक्खै कि तुस दो लाइनां गाइयै सनाओ ते शायद में नेईं सनाई पांऽ ठीक ऐ जि'यां मिगी कोई आक्खै कि तुस लता मग्गेशकर जी दा गाना गाई दस्सो अ जेह्ड़ा तूं मल्ला तूं आह्ला ओह् ते चलो में बड़ा गाए दा बी ऐ होर बड़ा पसंद ऐ ते जि'यां तूं मल्ला तूंऽ लोक भन्नन ठीकरियां बदाम भन्नें तूं एह् किन्ना सोह्ना गाना ऐ ओह् ते मिगी एह् बी निं पता कि क्लासिकल गाना ऐ जां कोई कंटैंप्रेरी गाना ऐ पर मिगी इन्ना पता कि एह् गाना ऐ होर एह् बड़ा अच्छा बड़ा सोह्ना गाना ऐ जेह्ड़ी साढ़ी सूर सम्रागी साढ़ी जेह्ड़ी श्रीमती लता मग्गेश्कर जी जेह्ड़े एह् दुनियां च नेईं रेह् एह् हुं'दा गाए दा गाना ऐ होर एह् बड़े सोह्ना गाना ऐ जिदे बिच इक मांअपने बच्चे गी आखदी ऐ कि लोकें दी दुनियां भन्नै ठीकरियां ते बदाम भन्नै तूं इक मां इक बलैसिंग देआ दी कि किन्ना सोह्ना एह् गाना जेह्ड़ा डिस्किस कीता गेदा ऐ ठीक ऐ एह्दे बिच्च उन्नै इक मां अपने बच्चे गी समझाने दी कोशश करा दी ऐ कि लोक मंडियां पौह्न ठीक ऐ लोक मंडियां पौह्न पर तूं दुनियां बिच्इ यै बच्चा तूं न्यां करेआं मिगी लगदा ऐ कि गाने थमां इन्नी अच्छी सिक्ख देना एह् बड़ी बड्डी गल्ल ऐ होर जेह्ड़ा म्यूजिक तुहें ई अच्छी सिक्ख दिंदा ऐ जेह्ड़े रिलेट करदा ऐ तुं'दी आत्मा गी बी शांति दिंदा तुं'दी मन गी शांति दिंदा ऐ ते मीं नेईं लगदा कि उस म्यूजिक बिच्च तुहें ई कोई पसंद जां ना पसंद करने दी जरूरत ऐ जो दिल गी अच्छा लग्गै उ'ऐ म्यूजिक साढ़े आस्तै अच्छा होई अंदा ऐ ते में इ'यै आखना चाह्गी तुहें सारें गी अ इस माध्यम दे थ्रू कि क्लासिकल म्यूजिक होर कंटैंप्रेरी म्यूजिक बिच अस ना मतलब डिफ्रंशेट नेईं करी सकदे क्य़ोंकि अगर क्लासिकल म्यूजिक नेईं होंदा अगर साढ़ा क्लासिकल म्यूजिक नेईं होंदा ते अहें कदें बी कंटैंप्रेरी म्यूजिक नेईं बनान होना हा कि क्लासिकल म्यूजिक जेह्ड़ा ऐ ओह् सारें म्यूजिक दा बेस ऐ पर जिसलै कोई मारत असें बनानी होंदी ऐ तां सब तों पैह्लें साढ़े कोल बेस होना बड़ा जरूरी ऐ ते बेस ऐ अगर क्लासीकल म्यूजिक ऐ तांहियै कंटैंपरेरी म्यूजिक ऐ ठीक ऐ होर डीफिकल्ट दी गल्ल आंदी ऐ जिसलेै कोई चीज पसंद होए होर डीफिकल्ट बी होए उस्सी अच्छी तरहां पसंद करी पाना तुसें सोआल पुच्छने आस्तै मेरे बल्लों बड़ा बड़ा धन्नवाद ऐ थैंक यू